राजनीति हिकिड़ो अहिड़ो विषय आहे जंहिं ते मां लिखणु थो चाहियां पर वधीक तकलीफ़ इहा आहे की अॼुकल्ह देश में जहिड़ा हालात हली रहिया आहिनि हुन में अगर मां कंहिं बि पक्ष जे लाइ लिखां त ॿियों पक्ष नाराज़ु थीं वेंदो आहे ऐं पोइ इहो बि थींदो आहे की जान माल जो बि नुक़सान जो बि ख़तरो आहे इनकरे तव्हां चई था सघो की मां डिॼा थो पर परिवार आहे त डिॼण बि खपे